हा हैलो मां त हरिशा थी ॻाल्हायां मां तव्हांजी दुकान ता हिकु दफ़ो ए न ईअं ए न कमु कराए वई असि चोली सूट त ॾाढो वणियो हुओ त पैंट पीस वग़ैरह बि फिटिंग हेतरी परफेक्ट खीची हुई नी मां त हाणे कॾहिं बि मतिलबु अचण जा असांजे घर जो फंक्शन आ मेरिज जो त मूंखे हाल का असांखे चोली सूट लहंगा इहे सभु रिपेयर जो न ये थोरो सिबाइणा जो कमु हुओ रिपेयर करे ॾींदो नी सिबजी ॾींदा आहियो अने सम्झो रिपेयर कराइणो हुजे त उहा बि करे ॾींदा आहियो न हा हा त असांखे चोली सूटनि में हाणे मतिलबु हाणे हिकु वरितो आहे रेडी पीस वधीक त हाणे रेडी त वठूं खाले रिपेयर ई कराइण जा आहिनि सिबाइण जो त हिकु आध वॻो आहे बाक़ी सभु रिपेयर जो आहे नी त उन में चोली सूटनि में इन में फुल बेकरी आहे उनमें फिटिंग हराइणी आहे हा न हिकु ड्रेस सिबाइण जो हुओ पोइ उते पाइनि मतिलबु सिबे ॾींदा त असांखे थोरो जल्दी खपे हा हा इहे इहे हेॾनि ॾींहंनि ताईं मतिलबु हाणे फंक्शन जो वेझो अची वियो आहे पर वरी पहिरियों थोरो ईअं न पोइ हाणे सिबाइण जो वरी मां त वठणा त रेडीमेड ई हुआ से पर रेडीमेड वरी थोरो सम्झ में घटि आहियो

हा त भले वांधो न त पोइ आहे नी पैसा सम्झो सुभाणे वठी अची करे ॾेई वेंदीमांव पोइ ॿिनि टिनि में फिटिंग कराइणी आ ऐं हिकु ॿ वगो सिबाइण जो बि आहे त तव्हां ई सभिनी हा त पोइ सो करे पो कम्पलीट करे जॾहिं पोइ फोन कजो असां अची वेंदासीं ऐं हिन खां पोइ तव्हां होजरी जो कपिड़े में जेकॾहिं फिटिंग कराइणी हुजे थोरो उहो ठाहिराइणो हुजे त तव्हां करे ॾींदा आहियो उन ते बि हा अच्छा त पोइ वांधो न आहे इहा ठाहिण जो कमु ब्लाउज़ सूट ड्रेसियूं वग़ैरह सभिनी ते हा ऐं हिकु ड्रेस ते मूंखे नी थोरो पेटर्न सम्झ में न पियो अचे त तव्हां पेटर्न रखे ॾींदव लेस बटण वग़ैरह तव्हांजे हिसाब सां चॉइस करे करे ॾींदा आहियो वठी ॾेई वञाव बाक़ी त तव्हां अच्छा माना तव्हां आहे तव्हां में इहे शाम ताईं सुभाणे ताईं आहे नि मतिलबु ॾेई वेंदीमांव पोइ तव्हां मूंखे टिनि चइनि ॾींहंनि में ॾेई छॾिजो थी वेंदव नी हा भले भले हा हा हा हा रखांव थी जय झूलेलाल